जय झूलेलाल हा भारत में चांहि पीअण सभिनि खे ॾाढी पसंदि आहे मूंखे बि ॾाढी वणंदी आहे मुंहिंजे ॿारनि के बि ॾाढी वणंदी आहे मां पंहिंजे घर में चांहि ॿिनि टिअनि तरीक़नि जी पंहिंजे मुंहिंजे ॿारनि जे हिसाब सां ऐं मुड़ुस जे हिसाब सां ठाहींदी आहियां मां पंहिंजे लाइ जेका चांहि ठाहींदी आहियां हुनमें फिफ्टी फिफ्टी अधु अधु खीरु ऐं पाणी विझंदी आहियां इलाइची मुंहिंजी ज़रूरु हूंदी आहे चांहि में सौंफ अदरक ऐं चांहि खे पहले पाणीअ में उबारींदी आहियां जंहिं महिल उभरजी वेंदा आहिनि सुठो सत निकरी ईंदो आहे अदरक जो त हुनमें अधु कोपु खीर विझंदी आहियां हुन खां पोइ लास्ट में मां आखरीअ में पंहिंजी थोरी सी चिनी विझी करे चांहि ठाहींदी आहियां